ہندوستان ایک مذہنی تنوع والا ملک ہے اور یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے مقدّس مقامات کا دورہ کرتے ہیں چند اہم مذہبی مقامات درجہ ذیل ہیں ہری دوار یعنی ہندو مت یہ شہر دریائے گنگا کے کنارے واقع ہے اور ہندومت کا ایک اہم مقدس مقام ہے یہاں کمبھ میلا ایک بہت مشہور تہوار ہے جو ہر بار سال بعد منایا جاتا ہے ورانسی یعنی ہندومت یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اور دریائے گنگا کے کنارے واقع ہے یہاں ہندوؤں کے لیے مقدس غسل اور پوجا کے لیے بہت سے گھاٹ ہیں اجمیر شریف یعنی اسلام یہ حضرت خواجہ معینُ الدّین چشتی کی درگاہ ہے

صاحب ہے جو سکھوں کا سب سے مقدس مقام ہے یہاں بیساکھی کا تہوار ہے بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے بدھ گیا

یہ تمام مذہبی مقامات اور تہوار ہندوستان کے ثقافتی وراثت کا حصہ ہے اور یہاں مختلف مذاہب کے لوگ اپنے عقائد اور روایات کے مطابق عبادت کرتے ہیں